جی میں بالکل بتا سکتا ہوں میرا پسندیدہ گلوکار جو ہے وہ اے آر رحمن ہیں اور اریجیت سنگھ اے آر رحمٰن اس لیے کیونکہ میں نے ان کے کئی صوفی سانگ سنیں جن میں سے ایک سانگ جو ہے وہ کن فیکون وہ سانگ یا وہ گانا ایسا ہے کہ اسے سن کے بہت ہی سکون ملتا ہے اور بہت ہی شادابی آپ محسوس کرتے ہیں دوسرے جو ہیں وہ اریجیت سنگھ ہیں ان کے جو گانے ہیں وہ بہت زیادہ سیڈ رہتے ہیں یعنی جب انسان علیحدہ رہتا ہے تو ان کے گانے جو ہیں وہ اس کو بہت سکون دیتے ہیں تو مجھے یہ دو سنگر یا یہ دو گلوکار جو ہیں بہت زیادہ پسند آتے ہیں اور میں اکثر جو ہیں انہیں کے گانے سنا کرتا ہوں اور اپنے آپ کو سکون دیتا ہوں